हमारें क्षेत्र में पकाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन दाल बाटी चूरमा है जो हमारा राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध भोजन है जब भी कोई हमारे घर में कोई त्योहार या जश्न होता है उसमें हम लोग दाल बाटी चूरमा बनाते है हमारे देवताओं की पूजा या देवी की पूजा की जाती है या सभामणि की जाती है उसमें हम लोग दाल बाटी चूरमा बनाते हैं और हमारे कई ऐसे पूजा हैं जिसमें हम लोग खीर पूरी बनाते हैं और हमारे यहाँ घेवर बहुत प्रसिद्ध है